बारिफ्राव बिदिनो हाग्रा एवबाय माइसा दांबाय बायदिसिना जावबाय खोबाय सिथ्ला सिब्बाय थोरसि लथा सुबाय जि जोम सुबाय गथ' गथाइनि दाउ अमा आदार होस्रांजोब्बाय माबाय दुगैस्रां लोबस्रां संनाय खावनाय आराम्भ' जानोसै संबाय खावबाय जाबाय गायनांगौब्ला गायहैनोसै फुंनांगौब्ला फुहैनोसै जावनांगौबा जावहैनोसै बारियावथ' माइसाफोर दांनांगौ जायो मैगं बिफां लाइफांफोरखौ आबाद खालामहैनांगौ बबेहाय मा जादों बबाव मा जायाखै बेन्दों बेनला मानलानाय हाग्रा थांग्रा फुनानै होनांगौ मोसौ मोसा जानायनि थाखाय गन बेराखौ थुनानै होनांगौ बबेबा माबा हेबनानै होनांगौ बा फायखन बायनानै होनांगौ बहायब्ला हासार होनांगौ बेफोरबायदि जाहैयो न'आव थाब्लाबो खामानिया जोबखाया ना गासिबो माबाजोबनांगौ फिथाय सामथाय आबाद थाबादनि मैगं थाइगं फिथायफोरनि गायनायाव हासार होनांगौ जायो दै लुनानै होनांगौ जायो बेफोरबायदि माबा खालामनानै होजोबनांगौ जायो आरो आबादनि सायावसो मैगं थाइगं बिफां लाइफांफोरा जायो नालाय संनाय खावनाय गामा गासिबो जों बिदिनो संनाय खावनाय खालामजोब्बाय जायै लोङै जिरायबाय आरो बिदिनो मावफिनलायबाय बेलासिनि बेलायाव अबेहायबा थांनांगौब्ला मावहैबाय माबा खालामनांगौब्ला मबेथिंबा आद्रा थाबोनाय बेफोरखौ मावहैला बायबाय आरो जोंनि मावनाया बिदिनो एसेनोसै आनो